खेती बारी हमर मम्मी पापा करैत रहलै तऽ हमरोसभके देखलियै तऽ हमरोसभके अच्छा लगलैए तऽ मतलब कि हमहूँसभ करयके सीख गेली खेती बारी करयके मतलब कि कोइ ओ होइत छै लगैत छै अपना फूले उले तऽ अपना छतके ऊपर हइ तऽ कोइ गुलाबके फूल हइ तऽ कमलके फूल हइ गेंदाके फूल हइ सभ लगा उगाके हमसभ पानि उनि ओहिमे पटा उटाके मतलब कि हमरा अच्छा लगलै देखयमे मतलब कि ओसभ देख उखके बहुत अच्छा लगलै मतलब कि खेती बारी हइ तऽ कभी मम्मी पापा जाइत रहलै तऽ देखैत रहली हमसभ कि हँ ई धान हइ ई गहुँम हइ मतलब कि ईसभ कर उरके हमहूँसभ सीख गेली कि हँ ऐसे करयके होइ छै वैसे करयके होइ छै हमसभ ओ कर उरके सीख गेली हमनीसभ अयली तऽ हमहूँसभ देख उखके मतलब कि कोइ काम उम हइ तऽ मतलब कि कोइ फूल ऊल हइ तऽ कोइ मेहंदी हइ तऽ कोइ कुछो हइ तऽ कुछो हइ आ के लगा उगा के मतलब कि पानि उनि कुछो पटा उटाके मतलब कि के मतलब कि अच्छासँ बना के देखयमे अच्छा लगल मतलब कि देख ऊखके ओकरा की कयली मतलब कि कोइ फूल हइ तऽ कोइ कमलेके फूल हइ तऽ गेंदेके फूल हइ तऽ किछोके फूल हइ मतलब कि बना अथी कर उरके पानी उनी पटाके अच्छा लागलै कि मतलब कि मम्मी पप्पा कभी कभी खेतमे चलि जाइत रहलै तऽ देखैत रहलै तऽ मतलब कि कभी हइ तऽ मड़ुए पुछती मम्मी पप्पासँ कि कथी हो रहल हइ तऽ कभी मड़ुए रोप रहल हइ तऽ कभी किछो रोप रहल हइ धानके बिया हइ तऽ कुछो हइ तऽ ओसभ रोप उपके मतलब हमसभ हइ कि कभी कभी देखैत रहली कि कोइ फूल कहुँ खिलल हइ मतलब हुआँसँ उखाड़ उखाड़के ला के अपना मतलब कि बगीचामे लगा दैत रहली कि कोइ ब फूल हइ कि अच्छा लगैत छै देखयमे तऽ ओ फूल उखाड़ि के ला के अपना अङ्गनेमे हइ किछोमे हइ तऽ अपना रोपि दैत रहली रोपि कऽ ओहिमे पानी उनी अपना पटाके अपन आखी फूल फरैत रहलै तऽ देखयमे अच्छा लागैत रहलैए मतलब कि कोइ कहूँ जाइत उइत रहली तऽ देखली कि कोइ गाछी वृक्ष हइ तऽ एतना कि कोइ फूलवला हइ तऽ ओ उखाड़ि कऽ लयली मतलब कि छतपर अपना रोपिके ओहिमे पानी उनी पटा उटाके मतलब कि ओहिमे पानी पटा कऽ ओ फूल अच्छासँ एकदम खिला उला जाइत रहलै तऽ अच्छा लागैत रहलै देखयमे मतलब कि कोइ खेती बाड़ी कर